बागवानी का सर हमारा पहले से ही खेती है हम लोग उसको जो है कि बागवानी लगाते हैं अब बागवानी में अच्छा अच्छा फूल लगाते हैं जैसे पहले नरसड़ी से लाते हैं नरसरी से छोटा फूल लाते हैं उसको जो है कि फिर लगा देते हैं फिर जो है कि उसको फिर छोटा बड़ा होता है तो हवा पानी उसको नुकसाान करता है पाउडर छिड़कना पड़ता है और जो है कि दवा छिड़कनी पड़ती है जैसे हम लोग तो बहुत सा फूल लगा गेंदा लगाए हैं और चमेली लगाए हैं गुलाब का फूल लगाए हैं और जो है कि गुड़हल का फूल लगाए हैं और जो है गेंदा का फूल लगाए हैं उसके बाद मतलब कई फूल लगाए गुड़हल यह सब फूलों को हम लोग बड़ा बड़ा हो जाता है उसको फिर छटैया कर देते हैं छटैया करने के बाद उसको अच्छे ढंग से के फूल गुलाब का फूल बड़ा बड़ा होता है उसको हम लोग मार्केट में ले जाते हैं शादी ब्याह के काम में आता है और जो है कि वो गजरा होता है गजरा बनाते हैं वह बढ़िया वाला गजरा हम लोग बन लगाते हैं फूल में बागवानी का हम लोग पहले से ही बागवानी का वह जानकारी है हम लोगों के पास वह जो है कि गजरा बनाकर के अच्छे अच्छे मंदिरों में ले जाते हैं अच्छे अच्छे शादी ब्याह में जाता है मतलब कोई उससे बहुत फ़ायदा है हम लोग का जीवन पालन बस इसे ही समझ लीजिए कि फूल और पत्ती से होता है फूल फूलों से हम लोग बराबर जो है कि इसको अच्छे ढंग से लगाते हैं बागवानी हमारे पास कम से कम दस बीस हैं उसमें पूरा गुड़हल लगाए हैं पूरा गेंदा लगाए हैं पूरा वह गुलाब का फूल लगाए हैं उसमें बहुत कठिनाईयाँ आती हैं उसको जो है कि हमेशा बराबर जो है समय समय पर दवा छिड़कना पड़ता है समय समय पर उसके फूल तोड़ना पड़ता है उसको फूल गूँथना पड़ता है गजरा का माला बनाकर के उसको फिर हम लोग मार्केट में ले जाते हैं मार्केट में उसको बेचते हैं बेचने के बाद तब जो है कि उसका सपोषण करते हैं और